हमारा परिवार दीपावली का त्यौहार बहुत ही धूम धाम से हम लोग मनाते हैं इसके लिए पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है घर का व्हाइट वॉस उसके बाद साफ़ सफ़ाई करना उसके बाद हम लोग घर कि में ही मिठाई वगैरह बनाते हैं जैसे खुरमी वगैरह जो हिन्दू लोग बनाते हैं वही सब बनाते हैं उसके बाद हम धनतेरस को नए लेके आते कोई सामान या कोई भी आभूषण वगैरह सोने का चीज़ लेके आते हैं उसके बाद दिवाली के दिन हम अच्छे से घर को सजाते फूलों से सजाते हैं लक्ष्मी गणेश जी की हम मूर्ति लेके आते हैं फिर रात में हम उसकी पूजा करते हैं लक्ष्मी गणेश जी की अच्छे से फिर मिठाइयाँ भी बाँटते हैं और पूरा परिवार अच्छे से मनाने के बाद बच्चों को फिर बम वगैरह खरीद के लाते हैं बच्चे बम वगैरह फोड़ते हैं पूरा परिवार एक साथ हम साथ में ही भोजन करते हैं दीपावली के दिन खुशियों से मनाते हैं